میرے خیال میں اردو زبان بہت پیاری زبان ہیں ہم لوگ اس کا استعمال خوب کرتے ہیں ہماری ریاست میں اردو زبان بہت اہم رول ادا کرتی ہے اس زبان کو ہم لوگ بچپن سے ہی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس زبان کے اندر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس زبان کو سیکھنا بہت آسان ہوتا ہیں ہم لوگوں نے بچپن سے ہی اس زبان کو سیکھا ہے اور اس زبان کی شاعری بھی بہت پیاری ہوتی ہیں ہم لوگ اس زبان کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ہم لوگوں کو بڑی آسانی سے بھی یہ زبان سمجھ میں آ جاتی ہے بلکہ میں ہی نہیں بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اردو نہیں بھی آتی پھر بھی وہ اردو زبان کو بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں اور ان لوگوں کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ اس زبان کو سمجھنے کے لیے لیکن پھر بھی آج کے ٹائم پر دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس زبان کو سیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ اس زبان سے بھاگتے ہیں جب کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس زبان کی تاریخ کے لیے محنت کریں اور اس پر خوب کوشش کریں اسے سیکھنے کی اگر ہم اسے سیکھیں گے تو ہمارا ہی بھلا ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو بہت آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اسے لہجہ بھی اچّھا لگتا ہے زبان کو بولنے کے لیے اور اس سے ہماری شاعری بھی بہت پیاری آتی ہیں میں زیادہ سے زیادہ بولوں گا کہ اس زبان کو آپ لوگ سکھیں ضرور